हाँ मैने कई बार अपनी मातृभाषा से अलग बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं जिसमें कि ईंग्लीस ईंग्लीस लैंग्वेज में कई सारे बूक हैं जिसे मैं पढ़ा हूँ तो अगर आप इसका अनुवाद जानना चाहते हैं तो इसका अनुवाद एक दो जैसे है व्हाट्स यॉर नेम व्हाट्स यॉर फादर नेम यह सभी अनुवाद बहुत ही अच्छी रहती है ईंग्लीस में थोड़ा बहुत जानकारी भी अच्छा रहता है और यह थोड़ा बहुत अच्छा भी लगता है उतना तो अच्छा नहीं लगता है ईंग्लीस लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा लगता है हाँ और अपने मातृभाषा में अगर आप कई किताबों का नाम जानना चाहते हैं तो मै सजेष्ट करूँगा गीता और रामायण महाभारत इन किताबों को हमारे कई महापुरुष पढ़ चुके हैं लिख चुके हैं और यह पूरे देश में पढ़ा जाता है हमारे देश के बाहर भी कई जगहों पे पढ़ा जाता है इनको पढ़ के लोग बहुत कुछ सीखते हैं बहुत कुछ जानते हैं और इनको पढ़ने से हमारे अंदर का दिमागी संतुलन बढ़ता है